सगळ्यांत पयलीं हांगा खुबश्यो परबो जातात जश्यो की शि शिगमो शिगमोन शिगमो टायमार शिगमो तेंपार खुबशे लोक एकवट येता मेन म्हटल्यार ते एकवट येता ते शिगम्या टायमार हें सांगोड पोवपाक शिगम्या टायमार आमकां खुबशे अशे फ्लोट्स पोवपाक मेळटा जशे की जशें की आपले महाभारतांतले जावं रामायणांतले आनी आमकां खुबशे अशे वाजोवपीय दिसता ते वाजो हें ती ही ते आवाज आयकून आमचे सामके आंगार कांटो येता मागीर दुसरें म्हटल्यार कार्निवालाय जाता कार्निवाला टायमार खुबशे आमचे क्रिस्तांव भाव भयण आपले नाच दाखयता जे गो गोंयांत फामाद आसा जशें की देखणी जावं दुसरें जावं मागीर तीं खुबशीं कातारां गितांय गातात जशीं की आमचीं गोंयचीं जीं फामाद आसात तीं आनी गोंयचें जे नाच ते करून दाखयतात आमकां हें सगळें पोवंक भायलेय येतात आनी गोंया भायले येतात आनी आमच्या भारता भायलेय येतात आनी मागीर आसा ते धालो धालो तेंपार खुबश्यो गांवचीं बायलां एकठांय येतात आनी अशी जीं गांवांनी जीं पदां फामाद आसात तीं गायतात मागीर एकवट येवन तीं नाचतात मागीर मागीर गोडशें खातात ह्या टायमार मागी दुसरें म्हटल्यार क्रिस्तांव भाव भयणां सायबीण हें दवरतात आपल्या घरान ती सायबीण सगळ्यांच्या घरांनी एक एक दीस रावोन वयता त्या तेंपारूय लोक एकमेकांगेर वयतात सायबीण सायबिणीच्या पांयां पडपाक मागीर दुसरो म्हटल्यार तो सांज्यांव ह्या टायमार क्रिस्तांव भाव भयण बांये वयर उबे रावून उडी मारतात उदकान मागीर ह्या दिसा ते आपल्या घरा घरांनी अशें गोडशें गोद गोड पदार्थ करतात जशें की गोडशें जावं नेवऱ्यो जावं आनी कितें दुसरें ही सगळी हें सगळें हिंदू आनी क्रिस्तांव एकवट येवन मनयतात